जि'यां के दिक्खो हां अज्जकल बोलदे निं निक्के निक्के बच्चे अज्जकल तोहें ई पता ते ऐ कि ओह् केह् आखदे दूए निक्के स्कूल खुल्ले दे इ'यां प्री प्राइमरी इ'यां होई गेआ है नी ए डी फाई स्कूल खुल्ले दा निक्के निक्के बच्चें आस्तै निक्के निक्के बच्चे पेटिंग बगैरा सिक्खने आस्तै है नी हून दिक्खो निक्के निक्के बच्चे केह् होंदा कि पैह्लै पैह्लै होंदा कि साढ़ा सरकारी स्कूल होंदे हे ते उत्थै इ'यां करदे नैहे होंदियां पेंटिंगां अज्जकल निक्के निक्के बच्चे हर इक हून अगर गल्ल करी जा एज दे बच्चे निक्का ई ऐ है ना ए डी फाई स्कूल च पाने उसी बड़ा केश उसी बड़ा कलर पेंटिंग लटर पटर तोहेंई पता ते हैनी बड़ा केश सखांदे कि एह् करो वो करो उं'दे कोल होंदा केह् ऐ कि बच्चा सिखदा होर केह् ऐ बच्चा सिखदा बच्चा सिखदा है नी अग्गे बढ़दा ठीक ऐ ठीक ऐ बच्चा सिखदा ठीक ऐ एह् चीज होंदी कि उ'नें एह्दे एज निं मैटर करदी बच्चे दा इंट्रस्ट होना चाहिदा है नी मेन चीज मेन चीज एह् होंदी कि इंट्रस्ट होना चाहिदा बच्चे दा है नी हून जि'यां हून बुड्ढें थोह्ड़े करनी होंदी जि'यां ठीक ऐ ठीक ऐ एह् बुड्ढे होए दे करने होंदियां पेंटिंगां है नी अज्ज कल तुहेंगी पता गै अज्ज जागतें अज्ज अगर लौह्ड़े लौह्ड़ियें करदे है नी ते एह् चीज ऐ ते पेटिंग कोई बी दिक्खो हां अज्जकल बच्चा कोई बी करी सकदा कोई एज बी निं मैटर करदी बच्चे अगर तुसेंई ट्रस्ट ई निं ऐ अगर तुस उसी डांसर बनाना चाह्नें है नी ते अगर ओह् पेंटर पेटिंग करना नेईं चांह्दा ऐ कुछ बी होंदा ऐ कुसै इक बच्चे दा होंदा निं मैं एह् बनना मैं डाक्टर बनना मैं टीचर बनना है नी ते एह् चीज होंदी जिह्दे च बच्चे दा इंट्रस्ट ऐ हून शुरू च कुसै कुसै बच्चे दा बड़ा इंट्रस्ट होंदा पेटिंग दा जेह्का कापी ठीक ऐ कापी ठीक ऐ कापी पैन लीकेदे फ्ही बैग लीकदे इ'यां बच्चे है नी ते एह् ऐ कि बच्चे कु'नें नेह् तुस दिक्खने घर बच्चे केह् करदे कि दवारा लीकी सुटदे है नी तुहें पता ते ऐ गै ऐ है नी ते दवारा दबारां दुवुरां लीकदे बच्चे इ'यां सिखदे ते कोई बी एज एह्दे च मैटर निं करदी ठीक ऐ बच्चें ई इंट्र्स्ट होना चाहिदा स्टाटिंग कन्नै प्री प्राइमरी कोला हर बच्चे ई थोह्ड़ी आदत पांदे ओह् ताइयें बच्चा अग्गै बढ़ना हून तुस बोलगे बाह्रमीं तेह्रमीं च जाइयै गै सिखग ओह् ऐसा निं होंदा ऐ ठीक ऐ एह् चीज होंदी तुस बच्चे गी सिखाओ अपने बच्चे गी अग्गे लेआओ है नी बच्चे गी जिल्लै तुसें अग्गे लेआगे उसी हर इक चीज दा पता होग उसी इक इंट्रस्ट बनना अगर बच्चे ई इंट्रस्ट निं ऐ तुस उसी जबरदस्ती लेआनी ते एह् चीज निं करनी अदे बुड्ढे थोड़ी करनियां इनें एह् पेटिंगां पुटिंगा है नी एह् बच्चे ई न रोको टोको निं बच्चें ई ए डी स्कूलें च किन्ना कुछ चले दा बच्चें आस्तै है नी ते एह चीज ऐ अपने बच्चें गी जादा तो जादा प्रमोट करो ठीक ऐ प्रमोट करो उसी ते उसी जादा तू जादा पेटिंग दिक्खो पेटिंग इक ऐसी ऐ न तुस हर जिन्ने बड्डे बड्डे साईंटिस्ट ताजमैह्ल तुसेंई पता होना ताजमैह्ल बी बने दा है नी उन्न बी उन्न बंदे बी किन्नी मैह्नत करियै होनी कीती दी होनी है नी जिन्नै इक मैह्नत कीती दी होनी ते बोलदे कि मैह्नत दा फल जरूर थ्होंदा ऐ तुस इ'यां करो कि अपने मैह्नत कदें बी ओह् निं करा करो ठीक ऐ कि एह् कम्म निं होंदा इ'यां अस साढ़े डोगरे तुहेंई पता ते ऐ गै डोगरे लोक लोकें गी केह् होंदा कि ऐ हुंदा निं ते एह् निं ते घरै दे कम्म नियूं मुकदे ठीक ऐ ते बच्चे ई अपने अग्गै लेआओ जादा तो जादा ठीक ऐ